खेल मे तऽ सफलता असफलता होइते रहै छै आर असफलते सफलताकेँ सीढ़ी छै जा तक असफलता अहाँके आगाँ नहि आएत ता तक अहाँके सफलतो नहि भेटत किएकि हर चीज लए किछु पाबै लए किछु खोयेके पड़ै छै जेना सफलता पाबै लए पहिले असफलतोके सामना करै पड़ै छै आर सफलता तखने होइ छै जा तक अहाँ मेहनत नहि करै छियै या फेर अहाँ कोनो चीजके मतलब हल्कामे लै छियै आर असफलता कखनो काल इहो होइ छै कि अहाँ मेहनत कऽ लै छी तहन कोनो असफलता प्राप्त करै छै तऽ ओहिसँ बेसी दुखी होए केँ काज नहि छै जे कि एहिबेर असफलता भेलियै हँ तऽ अगला बेर सफलता हेबे करबै आर सफलता सफलता पाबि कऽ लोक बहुत खुश भय जाइ छै लेकिन फेर बादमे सफलता पाबैके बाद लोक सभ मे अहङ्कारो आबि जाइ छै से ओहनो सफलता पाबै के जरूरत नहि छै से असफलता